भारत में जाने माने डांस बहुत हैं उसका नाम हम बोल सकते हैं भारत नाटयक ब्रेक डांस कथकली कथक डांस डांस करने से हमारे शरीर स्वस्थ रहते हैं और एक्सरसाइज भी हो जाते हैं डांस करने में हमको बहुत अच्छा लगता है डांस देखने में बहुत अच्छा लगता है हमारे यहाँ डांस का बहुत मतलब है और हमारे यहाँ डांस करने में बहुत मशहूर है आदमी जो डांस के लिए बहुत दूर दूर लोग जाते हैं बोलते है कि डांस करना हमको बहुत अच्छा लगता है है देखने वाला भी कहता है कि बहुत अच्छा डांस की है है और करने वाला भी कहता है कि हमको बहुत अच्छा लगा डांस करने में स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है और देखने वाला के लिए भी बहुत अच्छा रहता है जैसे बोलता है कि एक्सरसाइज भी हो गया और मनोरंजन भी हो गया हमारा यहाँ हमारे यहाँ तो बहुत डांस है जो बहुत प्रकार का किया जाता है जो हम कर भी नहीं सकते हैं और कर भी लेते हैं हम लोग को बहुत अच्छा लगता है डांस डांस करने में बहुत बहुत अच्छा लगता है हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं और करने का भी कोशिश करते हैं कि हम लोग बहुत इससे भी बेहतर करें अच्छा डांस जो बोले कि बहुत अच्छा किए हैं बहुत लोग कहते हैं कि से उ नहीं उ किया है उ नहीं उ किया है तो उससे भी बेहतर हम करना चाहते हैं कि बोले कि बहुत अच्छा डांस की है